हलो जी हाँ जी मेरी ओला ऐजेंसी में बात हो रही है हाँ जी तो मैंने आपके वहाँ से ये कैब बुक की थी हाँ जी मैं हिण्डौन उस कैब को मँगाना चाहता था लेकिन आपका ड्राइवर बहुत लेट हो गया है तो मैं उस कैब को अब रद्द करवाना चाहता हूँ मैंने आपके ड्राइवर को भी कॉल किए पर उसने कोई कॉल नहीं उठाया तो मैं इस कैब को अब रद्द करवाना चाहता हूँ क्योंकि ड्राइवर को आने में बहुत ही समय लग गया था और मैंने कहीं और से कैब बुक कर ली धन्यवाद